आ पात्रांव तुमच्या दुकानासून हांव तें नान सुंडी घेतलली न्हू तें बॅश्ट येयलें म्हाका तशीं आतां आनीक केन्ना म्हाका मेळूं शकता न्हू किद्याक तो प्रॉडक्ट बरो आ तुमचो बॅश्ट येता नाल बीन बरे सोलता तितून